अलॻि अलॻ मौसमन में जीअं गर्मी में पाण खे सुबुह में जंहिं महिल उस घटि हुजे टाइमली वञी करे डुकणो खपे ताक़ी असांखे वधीक गर्मी न लॻे असांजी बॉडी वधीक डिहाइड्रैट न थी पाए छोकु हिक त गर्मी में अगरि असां इलाही वधीक डुकी वठदा त असांजी बॉडी वधीक डिहाइड्रैट थी वेंदी त असांजी सेहत ते बी बुरो प्रभाव पइजी सघंदो आहे इन लाइ असांखे गर्मियुनि में थोरो टाइमली थधिकार में ई वञी करे डुकी करे पंहिंजो कम डुकण वारो पूरो करणो खपे थधि में मां तव्हांखे इहो चवंदुमि की तव्हां थधि में थोरो सो सुझारो थी वञे पोइ डुको चाहे तव्हां पंहिंजे जंहिं टाइम ते डुको था पंहिंजे शरीर में तव्ह डुकण सां गर्मी ईंदी त तव्हांखे कोई उनी जो बेड इफैक्ट न ईंदो अछा बरसातियुनि में तव्हां रोड ते या पार्क में जॾहिं बि डुको तव्हां थोरो ख़्यालु कयो की पाणी वधीक न हुजे रोड सुकल हुजनि छो की अगरि गीले में असां डुकूं था औरि कुझु पेर वग़ैरह स्लिप थी वियो त असांजी सिहत ते बुरो फर्क़ु पइजी सघंदो आहे